हम करोना काल लॉकडाउनमे ने अनेक प्रकारके भोजन पकाबैके सिखलहुँ हँ अनेक प्रकारके खाना बनाबैके सिखलहुँ हँ अनेक प्रकारके डिश नया नया ट्राइ केलहुँ हँ जाहिमे चाट बनावल चाउमीन बनावल अहाँके मिठाइ बनावल ईसब अनेक प्रकारके खाना बनाबैके सिखलहुँ हँ जे हमरा अनेक प्रकारके खाना बनावल बड नीक लगै छै नया नया खाना बनावत रहैसँ ने अनेक प्रकारके ज्ञान अबै छै खाना बनाबैके सिखलहुँ हँ ओहिमे सुआद बनाबैके अच्छा सुआद आबै एहन कामसब सिखलहुँ हँ चाट बनाबैके चाउमीन बनाबैके मोमोज बनाबैके ईसब अनेक प्रकारके खाना बना बनाकऽ घरके लोगनके खिलेलहुँ हँ खुद खएलहुँ हँ बहुत अच्छा बनाबैके सिखलहुँ हँ हम ईसब खाना ने यूट्यूबसँ बनाबैके सिखलहुँ हँ यूट्यूबपर अनेक प्रकारके खाना बनाबैके रेसिपी बतावलौ खाना बनाबैके सिखावले एखन एखनगो स्टेप अच्छासँ बतावलै समझावलै आओर निमन निमन खाना बनाबैके सिखावलऽ जइसेकि गुलाब जामुन बनाबैके हइ तऽ गुलाब जामुनमे कि चीज कतना पड़तै कइसे बनाबैके हइ कतना ग्राम डालैके हइ कइसे खाना बनतै कतना चाशनीके उबालैके चाही सूजी कतना चाही दूध कतना चाही चीनी कतना चाही हर चीज बतावलऽ जइसेकि अब हो गेलक चाट बनाबैके चाट बनाबै लागी समोसा बनाबैके पड़ै छै पापड़ी बनाबैके पड़ै छै आलू बनाबैके पड़ै छै टमाटर मशाला वशाला जतना चीज होखल हइ ने एखन एखनगो चीज एकदम विस्तारसँ से बतावलऽ खूब सुआदवला खाना बनैके सिखावलऽ हम लॉकडाउनमे जब रहू तऽ हम चाट बनाबैके हलुआ बनाबैके मूँग दालिके हलुआ बादामके हलुआ चाउमीन छोला भटूरा लड्डू अनेक प्रकारके खाना बनाबैके सिखलहुँ हँ जे अनेक प्रकारके खाना बनाकऽ अपन पूरा परिवारके खिलेलहुँ हँ आओर सब खुश भेलहुँ हँ ओ खाना खाकर